हांव न्ही पैंगीण साकून उलयतां म्हाका न्ही लोकनृत्या बद्दल मातशें जाणून घेवपाक जाय आशिल्लें म्हाका मातशी इंट्रस्ट आसा तातूंत म्हाका तेची म्हायती ना म्हमून म्हाका मातशें जाणून घेवपाक जाय आसिल्लें तुमी म्हाका सांगूंक शकतात तुमी आर्टिस्ट बरें हें म्हणून आमी आयकलां तुमकां ताचे बद्दल खूब म्हायकी आसा म्हणून सांगा पळोव्या मातशे तुमचे कडेन कसलीं कसलीं हीं आसात जाता जाता धालो बद्दल म्हाका जाय आशिल्लें

कितें म्हळें कितें म्हळें मातशें म्हाका आयकूंक हय हय हय हय हय हय आनी आं खंयच्या म्हयन्यांत म्हणलें तुमी खंयच्या म्हयन्यांत आं हां ओके हां हां हां आनी धालो पळय हें आसा न्ही घालपाची म्हणजे कितें म्हणजे तुक फिझिकल म्हणजे शारिरीक कितें हें काय देवाचें हें म्हणून म्हणजे ताचे बरोबर आनी फायदे आसा काय कितें आं हां आं

ओके बरें बरें बरें तुमी सांगले बद्दल तुमकां धन्यवाद बरें हां देव बरें करूं